جی ہم بالکل شام اور صبح دونوں دوڑتے ہیں کبھی شام میں ہو جاتا ہے یا صبح میں ہو جاتا ہے دوڑنے کے مطابق یہ چیز کا خیال رکھتے ہیں دوڑنا ہے کتنا ایک ٹائمنگ بنا لیتے ہیں ہم لوگ کہ دوڑنا ہے چالیس منٹ پینتالیس منٹ یا ایک گھنٹے دوڑتے ہیں دوست لوگ کے ساتھ دوڑتے ہیں ہم لوگ صبح میں کبھی دور لئیں تو شام میں نہیں دوڑے یا شام میں دوڑے تو صبح میں نہیں دوڑے دوڑنے کے سمے میں ہم لوگ ہلکا کپڑا پہن کے دورتے ہیں اور دوڑنے سے یہ فائدہ ہے کہ ہم لوگ کا بوڈی جو شریر ہوتا ہے وہ سرکچھت رہتا ہے اور جا کے ہیلتھ رہتا ہے ہمیشہ ہیلتھ باڈی رہتا ہے دوڑنے سے ہم لوگ کو بہت سا فائدہ ویکنس کم ہوتے ہیں دوڑنے سے بوڈی فری رہتے ہیں بوڈی میں کوئی پروبلم نہیں آتا ہے دوڑنے سے ویٹ بھی سمت رہتے ہیں اپنے حساب سے دوڑنے سے یہ ایک چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو شام میں دوڑے تو رات میں نیند بہت اچھی آئے گی اور دوڑنے کے سمے میں ہم لوگ صبح میں اگر دوڑتے ہیں تو وہ سو پہن کے دوڑتے ہیں اگر شام میں دوڑتے ہیں تو شام میں تھوڑا بہت دوڑتے ہیں اور صبح میں زیادہ دوڑتے ہیں صبح میں دوڑ لیتے ہیں ایک گھنٹے آدھے گھنٹے پونے ملٹ تو اس کے حساب سے دل کے حساب سے من کے حساب سے دوڑتے ہیں دوڑنے میں ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں دوڑنے کا اور اچھا دوڑتے ہیں ڈیلی دوڑتے ہیں ریگولر